सिंधी असांखे ॻाल्हाइण त ईंदी आहे पर असां जीअं ॻाल्हाईंदा आहियूं त किथे किथे असां हिंदी बि लैंग्वेज मिक्स कंदा आहियूं पर छा आहे पहिरें समय में सिंधी स्कूल हूंदा हुया त असांजा वॾा हुते सिंधीअ में पढ़ाई कई हुयऊं हाणे हिन ज़माने में सिंधी स्कूल काननि का त इन करे सिंधी कोई पढ़ी नथो सघे पियो त इन करे असांखे सिंधी पढ़ण में थोरी कठिनाई बि थींदी आहे ऐं हिन समय में लिखण त माॻेई कंहिंखे न ईंदी आहे ऐं पहिरे समय में सिंधी पढ़ण बि लिखण बि सभु इस्कूलनि में सेखारींदा हुया लेकिन हाणे हिन समय में स्कूल ई काननि त असां कुझु बि न पढ़ी सघूं सिंधी न लिखी था सघूं पिया त इन करे असांजी धीरे धीरे करे सिंधीयुनि जी सभ्यता बि उहा पू पुठिते हलंदी थी वञे पई त इन करे असां पंहिंजे ॿारनि खे बि उहा असां घर में त ॻाल्हाईंदा थियूं लेकिन धीरे धीरे असांखे उहा सिंधी बि उन में मिक्स करिणी ई पवंदी आहे हिंदी बि कुझु कुझु वर्ड असांखे इंग्लिश बि उन में जोड़णा ई पवंदा आहिनि पर छा आहे असां त ॻाल्हाईंदासीं ई ॻाल्हाईंदासीं पर असां अॻियां वारनि माण्हुनि खे बि साम्हूं इहो ई सेखारींदासीं कि तव्हां सिंधीअ में ई ॻाल्हायो पंहिंजे ॿारनि खे बि सिंधी ई सेखारियो अव अॻिते पंहिंजी सिंधी सभ्यता खे बि वधाईंदा ई अचो ऐं लिखण बि जेको वॾणनि खे असां जनि खे ईंदो आहे त असां उहो ई चाहींदासीं कि उन्हनि खां असां बि उहा बि सिखी वठूं ऐं असां बि अॻिते वधूं ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि असां अॻिते वधायूं ऐं धीरे धीरे करे असांजी सभ्यता सिंधी अॻिते वधंदी ई रहे हमेशह असांजी सिंधी क़ाइमु रहंदी अचे ऐं असां चाहींदासीं इहो ई कि असां अहिड़ी कोशिशि कयूं कि असां सिंधीअ में ई ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदा ई रहूं हमेशह ऐं असां पंहिंजे ॿारनि खे बि शिक्षित सिंधीअ में ई कयूं न कि असां हिंदीअ में घर में ॿारनि सां ॻाल्हायूं न कि इंग्लिश में पर इस्कूलनि में हिंदी थी हले त असांखे इन करे ॿारनि खे हिंदीअ में बि थोरो थोरो ॻाल्हाइणो पवंदो ई आहे घर में पर असांजी कोशिशि सिंधीयुनि जी ईअं ई जारी रहंदी कि असां पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी सेखारींदा ई अचूं